बिहार में प्रचलित प्रमुख धर्म में सबसे पहले नाम हिंदू धर्म का आता है वैसे यूँ कहा जाए तो जहाँ तक जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात है तो उसके उत्पत्ति बिहार से ही शुरू हुई वैसे कालांतर में समय के साथ इस्लाम धर्म भी आया परंतु ऐसे मानदंडों को आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में आज तक हिंदू धर्म सनातन धर्म ही सर्वोपरि है जैन धर्म के वैसे ईश्वर की चर्चा किया जाए तो भगवान उनको महावीर जैन को माना जाता है और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को माना जाता है लेकिन उनकी संख्या या आबादी धर्मावलंबी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के यहाँ पर बिहार में कम है परंतु पूरे दुनिया में जहाँ तक की बात है जितने भी बौद्धधर्मी हैं वो सारे के सारे बिहार ही भ्रमण करने के लिए आते हैं और बोधगया में अपना नमन करते हैं इस प्रकार से इस्लाम का भी शासन हुआ लेकिन इस्लाम पूरा फैला अपने खासकर के दंगे के कारण उसके बल पर उनके धर्म का प्रचार प्रसार हुआ परंतु वह उतना सफल नहीं हो पाया और आज भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म इस राज्य में बिहार का सर्वोपरी और सर्वप्रथम धर्म है